हैलो हैलो अहाँ फोटोग्राफर बजै छियै

से की कहलहुँ जे ओ फोटोग्राफर छियै अथि केना दै छियै कैमरा अर भाड़ापर लेबाक छै शादीमे कहलहुँ जेना जे छै ई मार्चमे चौदह चौदह तारीखकेँ मार्चमे चौदह मार्चमे चौदह तारीखकेँ हँ

हँ हँ हँ तऽ हँ तऽ ई जे छै ने ई अहाँकेँ मीडियम क्वालिटीवला चौदह हजारवला तऽ ओ जे छै चौ ओ ओ जे ओ जे छै अहाँकेँ चौदह मार्चके हमरा चाही ओहिमे अहाँकेँ ड्रोनो अर यए साथमे हँ तऽ ओहोसभ जेनाकि जेना जे हेतै जेना कनि मतलब अपने अथि जानि कऽ कमेमे बुझलियै मैनेज कए कऽ कनि एतय भेज देबै ओहि दिनका साटा तऽ ओहि दिनका फाइनल कए दिअ तऽ ड्रोनके साथे की आओर जे छै एगो दूगो हँ हँ तऽ एलबमोवला साथमे चाही ने हँ क् कतेक चार्ज लगतै तऽ पैंसठि सए तऽ चौदह तारीखकेँ चौदह मार्चकेँ चाही तऽ कथी दिनमे खाली यए कि रातिमे खाली यए हँ शादी तऽ रातिएमे छियै तऽ और ओइमे कोनो कोनो फैसिलिटी हँ कतेक करय पड़तै हँ हँ आओर किछु आओर सभ व्यवस् आओर सभ व्यवस्था तऽ अहाँ अथि करि लेबै ने मैनेज

ह्म्म तऽ स्टा स्टा स्टाफसभके कखनि भेजबै तऽ